भारतीय समाजमे धर्मके बड महत्वपूर्ण भूमिका छै जेना हमसब गोटा जनै छी कि भारत एकटा धर्मनिरपेक्ष राज्य छी ओकरा तऽ अपना भारत देशमे अनेको धर्मके जे भी छै लोक रहै छथि बड सदाचारसँ भाइचारासँ रहै छथिन आओर जे भी विविधतामे एकताके कायम राखऽके जे भी उदाहरण छै से हमरा सबके जे स्वतन्त्रतासँ लऽ कऽ आइ तक आओर पहिले भी छलै कि सबगोटा एकजुट भऽ क अङ्गरेजके खिलाफ जे आन्दोलन भेल छल कोइ एकटा धर्मके नहि छलै आओर एकटा नागरिक होबाके नाते एकटा हमर अपन व्यक्तिगत धर्म अनुसार जे भी छै हम हिन्दू परिप्रेक्ष्यसँ हम छी आओर हमर बहुतोटा मित्र छथिन जे दोसर धर्मसँ छथिन एहिके मतलब ई नहि छै कि हमसब दोसर धर्मके होबाके नाते एक दोसरासँ एकतामे नहि राखि नहि रहि सकै छी वाद विवाद सम्बन्धी कोइ भी कारण रहै छै हमसब सब गोटा बड दिनसँ एक दोसरके मदद करैत एक दोसरके साथ खुशी खुशी रहैत हमसब जीवन यापन करै छी तऽ अपन देशके ई सबसँ बड नीक बात छै कि अपना देशमे जे भी नागरिक छथिन से सब दोसर धर्मसँ परिप्रेक्ष्यसँ छथिन फिर भी अपना सबके बीच जे भी भाइचारा छै एकता छै सद्भाव छै प्रेम छै सबगोटा एक साथ रहबाके छथिन आओर सबगोटाके भी एक नागरिक होबाके नाते कर्तव्य बनै छै कि जे भी समाज विकासके लेल जे भी सामाजिक प्रेमके लेल जे भी अग्रसर विकासके लेल पूरा देशके एकटा समाजके विकास पूरा देशके विकास होइ छै तऽ सबके सद्भाव भाइचारा सदा बनाके राखैके चाही सबके एक दोसराके काज आबैके चाही सबके मदद करऽ के चाही गरीबी अमीरीके बीचमे फर्कके दूर करऽ के चाही एक दोसराके त्योहार संस्कार या फेर जे भी संस्कृति के जे भी काज छै आगू बढ़िके गला लगाके एक दोसराके एकताके कायम रखैत एक दोसराके सहयोग करऽ के चाही